मां तव्हां खां स्विगी ते चारि थाल्हियूं घुरायूं आहिनि ऐं दालि चांवरु पनीर जी भाॼी छोलनि जी भाॼी फुल्का पापड़ अचार छाछ मां अञा ताईं उहो थाल्हियूं मतलबु आहियूं न आहिनि ऐं हाणे वरी जॾहिं आई माना पेमेंट बि करिया त थीए नथो अलाए छो या त पोइ तव्हां मूंखे ॿियों नंबर मोकिलियो या स्केनर मोकिलियो जिते मां करिया छो त ॾाढी देरि थी आहे मुंहिंजा महिमान वेठा आहिनि अञा ताईं पेमे इहो आयो नाहे असांखे इंतिज़ार वेठा करियूं खा खाधो भई अचे त असां हुन महिमाननि खे खारायूं मतलबु हुन तव्हांजी सर्विस मूंखे सही नथी लॻे एतिरी देरि थोरी न लॻंदी आहे जेतिरी देर मतलबु मां आडर बुक कराए केतिरो ई टाइम थी वियो आहे अञा ताईं त कोई मतलबु न मां त कॾहिं तव्हांजो पेमेंट बि नथो थिए ऐं अन तव्हां ॿियों नंबर या त पोइ मूंखे मोकिलियो जिते तव्हांखे मां पेमेंट करिया